नोंसोरनाव बोरमा दं नामा माबैसे दङ

सय सादथासो दङ

आं बोरमा बायगौमोनहाय जिखुनु बुन्दिबाबो बुन्दाबाबो लाबोनोसै मानै

हाजारसे मानैल' बायगोन

बोरमा खासि दंना गैया मासेआव बेसेबां

बुन्दियालाय

मानै बायगोन

न'आव थांबा रायज्लायगोन दे माब्ला लायगोन माने गाबोन लायनोसै दे होमबालाय